में बाह्रवी तक पढ़ी हूं उसके बाद मुझे उसके बाद मैनें कपड़े काटने और सीनें का शौंक है मुझे तो जो बी कपड़े में खुद अपने अप्पूं गै सीनी आं होर अप्पूं गै कट्टनी आं पैह्ले ओह्दे कोला दा पैह्ले उस्सी पैह्लैं ओह्दी हाईट नापी लैन्नी ओह्दै बाद कट्टना शुरू करनी जो बी करनी खुद करनी आं अपना सूट आपैं कपड़ा आपैं गै सीनी आं कुसै कोल लोईयै नेईं जंदी ओह्दै बाद जो बी अज्ज दा म्हौल चला दा ओह्दे स्हाब नाल जो बी कपड़ा सीनें दा शौंक रक्खनी ऐं कि कुसै गी दिकिखियै एह् कपड़ा में बी पाना चाहिदा में बी करना चाहिदा एह् कम्म एह् नेईं छड़ना चाहिदा में हर टैम सोचदी रौंह्नी कि एह्ड़ा कम्म करना चाहिदा कपड़े दा सलाई दा कम्म करांऽ ठीक करदी रवां एह्दे बाद सबतो स्हेई कोला दा स्हेई कपड़ा मेरा होना चाहिदा सीत्ते दा इ'यै पसंद करनी होन्नी आं ओह्दै ओह्दै बाद जो बी अपना कपड़ा लेइयै खऱीदियै अपना आपैं गै कट्टना कट्टने दे बारे च जो बी अपनी लैंथ रक्खनी गला रक्खना ओह्दे स्हाब नाल स्टिचिंग करना सारा अपना कम्म खुद आपैं गै करी लैन्नी होन्नी आं कुसै कोल नेईंं जंदी होन्नी जे निक्का मुट्टा जो बी कम्म छोटा बड्डा कपड़ा जो बी सीना होऐ खुद कट्टियै सीन लग्गी पौंन्नी होन्नी ऐं कुसै दी कोई जरूरत निं पौंदी ओह्दे च कि कुसै कोल जाह्गी होर कपड़े स्यागी कट्टियै कि तो जो बी करांऽ अपने स्हाब नाल रब्ब दा नांऽ लैइयै अपने भगवान दा नांऽ लेइयै कट्टना लग्गी पौंन्नी और सीने शुरु करी दिन्नी जो बी करना आपूं गै करना होर एह्दे बिच्च करदे रौंह्ना तां कि सानूं भुल्लै निं एह् कम्म याद र'वै जेह्ड़ा बी कम्म करना आपैं करदे रौंह्ना लैंथ हाईट जो बी सलवार अफगानी सलवार ऐ फ्लेयर ऐ पलाजो बगैरा खुद कट्टने दा शौंक रक्खनी ऐं सीने दा शौंक रक्खनी ऐं जो बी करनी ऐं खुद सीनें दा शौंक रक्खनी ऐ एह्दा बड़ा शौंक रेहा मिगी स्टिचिंग दा सूट सीने दा लैंथ दे स्हाब नाल कट्टी लैन्नी ऐं ओह्दे बाद सलाई करना शुरु करी दिन्नी ऐं ओह्दा पौंचा किन्ना रक्खना ऐं ओह्दै स्हाब केह्ड़ा सूट सिया'रनी ऐं केह्दै नाल पौचा रक्खेआ जंदा ऐ केह्दे नाल बैल्ट रक्खी जंदी ऐ केह्ड़ा स्हेई रौंह्दा ऐ हर इक सूट दा अपना अपना स्हाब होंदा ऐ कि एह्दा एह् चीज़ कि'यां रक्खनी ऐं जेह्ड़ा बी सूट सीना होंदा अपना स्हाब होंदा ऐ जो बी करना खुद करदी रौंह्नी ऐं एह्दे बाद जो बी अपने घर दा कम्म ओह् करना शुरु करनी ऐं अपने कोल होर बी खाना बगैरा बनाना ओह् बी बनाना पौंदा ऐ जो बच्चें गी बी दिक्खना उनका बी टिफन का ख्याल रक्खना युनिफार्म धो के देना सब कुछ कम्म अपने स्हाब नाल करने ऐं कुसै दी हैल्प लैने दी जरूरत नेईं पौंदी ऐ कुसै दा करने दी खुद करी लैन्ने ऐं सवेरै उट्ठियै जल्दी त्यार होना अपने पति गी बी कम्म उप्पर भेजना उं'दा आनें दा बी ध्यान रक्खना उं'दा जो बी उं'दे कपड़े लीरे सारा कुछ रक्खना ऐ होर स्टिचिंग दा खास ख्याल रक्खना अपने भगवान गी बी याद करदे रौंह्ना होर कपड़े बी सींदे रौंह्ना एह् साढ़ी हॉब्बी ऐ हून में इ'यै चाह्न्नी कि मिगी सब तो जैदा मिगी टेल्लर दा कम्म पसंद ऐ होर में करांऽ सारा कम्म करदी र'वां कुसै कोल निं जांऽ होर अपना कोई बिज़नस खोह्ल्लां होर कुसै कोल निं जांऽ एह् कम्म म्हैशा करदी र'वां होर स्हेई कोला दा स्होई कपड़ा सींदी र'वां होर कुसै कोल नेईं जांऽ जेह्ड़ा कपड़ा लीरा लैंथ बगैरा बाज़ू बगैरा कितनी बाज़ू बगैरा किन्नी रक्खनी होंदी तीरा बगैरा सारा कुछ आई जंदा ऐ होर बहीं करती हूं सारा कुछ कर लेत्ती हूं कपड़ा बगैरा सीना